अञा ताईं मुंहिंजी सभिनि खां वॾी हासिलु आहे त मां सीए जो एक्ज़ाम क्लीअर कयो आहे मुंहिंजो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लीअर थी वियो मां ॾहें दर्जे मे असीं टका पर्सेंटेज सां पास थियो हुउमि मुंहिंजा घरु वारा जाम ख़ुशि थी विया हुआ हुन खां पोइ मां ॿारहें दर्जे मे बि पंजासी टका सां पास थियो हुउमि मूंखे जाम ख़ुशी थी मुंहिंजो महिनत सफल वई ऐं मां थोरो नाटकनि मे बि कमु कयो आहे मां होॾे बि जाम अवार्ड खटिया आहिनि हाणे अॻियां सोचा थो मां हिन ई इन ई करियर मे घुसा अञा नाटक कयां ऐं उन खां पोइ धीरे धीरे पिक्चरुनि में वञा